हाँ कौन नमस्ते तो बताइए कौन अच्छा तो बेटा अच्छा अच्छा डिस्ट्रिक्ट लेबल पर तो डिस्ट्रिक्ट लेबल पर तो एक आपका वो हो गया क्या बोलते बालिका महाविद्यालय बालिका राजकीय बालिका महा विद्यालय है और सेक्रड हार्ट है बहुत सारे हैं सब अच्छे हैं मेरी नज़र में आप जिसमें एडमिशन लेना चाहती हैं ले सकती है इसमे कोई पूछने वाली बात नहीं है सब गोवर्मेंट इस्कूल इस्कूल इसके लिए वो बेस्ट है वो इस्कूल हाँ डॉक्युमेंट बेटा आपका आधार कार्ड लगेगा आपकी फोटो लगेगा मम्मी पापा का आधार कार्ड लगेगा आय लगेगा निवास लगेगा और अगर आप मतलब कि जनरल में हैं तो जाति नहीं लगेगी अगर आप जनरल में नहीं आती हैं तो आपका जाति प्रमाणपत्र भी लगेगा और टी सी वगैरह तो आपको पता ही है कि आप दूसरे इस्कूल में जाएंगी तो आपको टी सी लेनी ही लेनी है हाँ नहीं वो आप नगरपालिका में अप्लाई कर दीजिए तीस रुपये पड़ते है उसके आपके जी अच्छा आप गाँव से आती हैं तो वहाँ पर ही बनवा लीजिए वहाँ पर भी बन जाते होंगे आपको होते है होते हैं वहाँ पर बना फिर मतलब कि जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं वहीं सात जुलाई से ले के लास्ट पच्चीस जुलाई तक मेरिट लिस्ट तो मतलब की निकाल देते हैं वहीं दस पंद्रह दिन में निकल जाती है अपना अगर आपका फर्स्ट मतलब लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप सकेंड चेक कर लीजिए तीन लिस्ट लगती है अगर सकेंड में नहीं आए तो आप थर्ड में चेक कर सकती है और अगर आपका थर्ड में भी नहीं आ रहा तो फिर वो मतलब वेटिंग में डाल देते हैं किसी किसी की नहीं हुए तो वेटिंग में डाल दिया आपका तो हो जाता है नहीं ऐसा नहीं है पचपन से स्टार्ट करते हैं पचपन पर्सेंट से मतलब जो ऊपर है उन्ही का होता है नीचे वालों को नहीं लिया जाता है उनको भी ले लेते हैं जैसे आप लोगों का सोर्स वगैरह या कुछ भी है तो ले लेते हैं हाँ नहीं तो अगर आप फिर आप आइएगा हम देखते हैं अपना डॉक्युमेंट लेते आइएगा फिर हम करा देंगे आपका हाँ हाँ वो तो साथ में लाना ही पड़ेगा और मतलब कि ये हाँ तो आप आइएगा तो हमे जानकारी आप वहाँ से फिर आपको आप इस कागज हाँ आ जी नमस्ते